आधुनिक युगमे तऽ बिजलीए सभ किछु छलय आओर होबाको चाही बिजलीके अत्यधिक आवश्यकता पड़ैत अछि बिजलीसँ ही बहुत कुछ छै आओर बिजली जतय नीक छै आधुनिक युगमऽ ओतय खतरनाको छलय एकरती सावधानीसँ हटबय जेना कहावत छै सावधानी हटी हटत तऽ दुर्घटना घटत तहिना सावधानी हटेबय तऽ दुर्घटना तऽ घटत बिजली तऽ एहन चीज छै जे सेकेण्ड भरमऽ इन्सानके मौत भी करवा सकैत अछि ताहिलऽ बहुत ही सावधानीसँ कभी भी नंगे पएर कोनो भी नङ्गा तारकऽ अहाँ टच नहि करु आओर ई सभसँ जान जा सकैत अछि आओर हमेशा सावधानी बरतु पानीवाला हाथसँ स्वीचसभ नहि दिऔ करेन्ट लागि जैत बिजली बिल अधिक अहाँकेँ लागि रहल यऽ बजटमे नहि यऽ ओतबा तऽ बिजलीके सही उपयोग करु आओर सावधानीसँ बिजलीके उपयोग करु बिजलीसँ बहुत ही जादे खतरा छलय बच्चा सभकऽ बिजली सभसँ दूर राखु आओर बिजलीमे मेन ध्यान राखिऔ जे कभी भी पानी बिजली बोर्डसभमे नहि जाय एहिसभसँ करेन्ट बढ़त आओर करेन्टसँ मौतो भऽ सकैत अछि